एखन हम लिङ्क स्मार्टके कलम लेलहुँ हँ जेकि बहुत सुन्दर एहिसँ राइटिङ्ग होइए आओर बहुत ही सुन्दर अक्षरमे लिखाएल जा रहल अइ एहिसँ हमर मोन खुश भऽ रहल अइ आओर बहुत ही सुन्दर एकर राइटिङ्ग भऽ रहल छै तऽ हम दोसरोके कहबै जे इएह कलम ले आओर जतऽ तक हेतै दोसरके तऽ नीकेसँ समझेबै जे इएह ले